पिछले कुछ वर्ष हो गए सोनभद्र जिला में अद्वितीय बदलाव आएं हैं पिछले कुछ वर्षों में सोनभद्र जिला में सड़क परिवहन ने सड़क की उच्चम व्यवस्था कर दी है एवं अस्पतालों भी बहुत अच्छे हो गए हैं जहाँ सोनभद्र जिले के गाँव के लोग गरीब लोग मुफ़्त इलाज करवा सकते हैं इन कई प्रकारों से सोनभद्र जिले का आर्थिक विकास एवं बुनियादी ढाँचा सुधर सा गया है यहाँ कुछ सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हैं